किसान खेती कंदा आहिनि फ़सुल उगाइण उहे अहिड़ी फ़सुल उगाइण पसंदि कंदा आहिनि जंहिंमां इन्हनि खे भई जल्दी आवक थिए उन में मां ईअं पंहिंजो जीवन निर्वाह हलाए सघनि जीअं की भाॼी तरकारियूं आहिनि इए हलाईंदा त ओहिड़े उन मां ई वारींदा ऐं वेझे करे सांदो घरु हलाईंदा इन खां पोइ ॿिए बि ॻाल्हि आहे जेके वण था लॻाइनि जंहिं वटि पैसो आहे आर्थिक रीति सॼणु समृद्ध आहिनि त उहे इहे वण था लॻाइनि की उहे उन खे बेचे करे स्टोर बि करे सघनि त कोल्ड स्टोरेज हुननि जी सुविधा में अचे थो हुननि खे पोसाए थो घर में वसाइण पंहिंजे व्यवसाय में वस वसाइणु त उहे हुननि जी सुविधा हुजे त उहे कनि था इन करे फ़सुल हर हिकु ज़ाति जी हर को पंहिंजे ज़रूरत मुजिबि करे थो पर पंहिंजे आवणत मुजिबि ऐं पंहिंजे आर्थिक रीति सॼता ॾिसी करे ॿ पसंद करे थो